सर जेह्ड़ी में तुं'दी दकान परा इक बुक खरीदी ही इक में ओह्दी पेमैंट कीती ही पर जेह्ड़ी ओह् पेमैंट ऐ ओह् पेमेंट ओह् तुसेंगी ओह् तुसेंगी हून तक्क नेईं पुज्जी दी ऐ जां भी मेरी बुक दी पेमैंट नेईं होई दी ऐ